हरि ओम भैया फल कहिड़ा कहिड़ा आया अथव हाणे ड्रैगन फलु घणे अथव हिकिड़ो हेॾो महांगो अच्छा ऐं केला न रखिया अथव छा सठि छो भैया उते पंजाह रुपये पिया मिलनि अच्छा केला डज़न ॾियो हिकु ड्रैगन ॾियो ऐं कीवी घणे अथव हिकु पीस तहां फ्रूट ॾाढो महांगो कयो आहे अॻे दफ़े बि खटियूं निकितियूं कीवियूं सॼियूं तव्हां जूं पोइ हेॾो डबल रेट छो कयो अथव पर तॾहिं बि वीह ई लॻायो इहे चारि पीस विझो ऐं केला डज़न ॾियो हिकिड़ो ड्रैगन फ्रूट ॾियो सीताफ़ल घणे आहे अॻे दफ़े चयव पकियल न पर सफ़ा कचा निकिता अलाए कीअं सीताफ़ल त वणिया ई कोन पर अॻे दफ़े वणिया ई न सफ़ा कचा ॾिनव चयव पकियल आहे पोइ जे ख़राब निकिता त हिनजा पैसा न ॾींदीमांव ॿिएं दफ़े कटे ॾींदीमांव ॿिएं फ्रूट मां ही किलो ॾिजो सीताफ़ल ऐं पपैयो आहे सुठो पकियल हिकु ॿ ॾींहं न पोइ छॾियो उहो न खपे ऐं अंगूर अथव अंगूर कारा अंगूर अच्छा कारा अंगूर घणे अथव सौ चालीह रुपया किलो न न भैया महांगा आहिनि ॾाढा न न महांगा आहिनि चवां थी त चओ था विझांव थो न न बराबरि हिसाबु सां ॿुधायो सौ रुपये कयो कारा अंगूर पोइ विझो भली हा हा ठीकु आहे भैया हरी ओम मोकिलियो तकिड़ो एड्रेस अथव न पैसा जी पे करे थी छॾियांव